असांजी समुदाय संस्कृति में सभिनिनि खां जेको डांस आहे उहो आहे छेॼ सभिनिनि खां महत्वपूर्ण इहो ई आहे असां छेॼ चेटीचंड ते चालीहे ते सभु सिंधी इकट्ठा थी करे नंढा वॾा ॿार बूढा मिली करे ख़ूबु आनंदु सां उत्साह सां मौज मचाईंदा आहियूं ख़ूबु छेॼ पाईंदा आहियूं